हाँ इस स्कूलों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं इसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं जैस खेल खो खो कबड्डी इनमें टीम वाइज कम्पटीशन होते हैं जो जीतता है उन्हें पुरस्कार भी दिया जाता है यह बच्चों के प्रोत्साहन के लिए ये एक अच्छी नीति है और इसे होना चाहिए हर साल और मैंने इसमें हिस्सा लिया है निबंध प्रतियोगिता में जिसमें मेरा थर्ड रैंक लगा जिला वीर प्राधिकरण बालाघाट के द्वारा